मैथिली भाषा हमहुँ सभ बोलैत छी इहाँ से उहाँ जाइत छी दरभङ्गा साइड से दोसर भाषा बोलैत छै हम इधर दोसर भाषा बोलैत छी जाइत छी जइसे शादी बिआह कयली तऽ दूरी कयली तऽ उधरके भाषा इधर अयलक इधरके भाषा उधर गेलक बोलैत छी मैथिलीमे ही बोलैत छी सभ जाइत छी अबैत छी हम पहिले रहलैहँ तऽ गाड़ी ओड़ि नहि रहलै हँ तऽ जाइत रहलै ओतना दूरसे नजदीकेमे शादी विवाह होयलै तऽ एमहरके भाषा इधरे रहि गेल आब हय तऽ दूरी तकले होलक दरभङ्गा हो गेल एहिसे बहुत दूर दूर तक ले गेलक तऽ उहाँके भाषा इहाँ ऐलक इहाँके भाषा उहाँ गैलक तऽ से कयल मैथिली भाषा कैसे बोलल जाइत छै सभ सीख लय छी हमरो भाषा ओ सीख सीखलक हँ आ ओकर भाषा सिखली आओर जहाँ तक मने कि पहुँचली उहाँ तकले आवाज गेल उहाँ तकले मने कि इहाँके भाषा उहाँ उहाँके भाषा इहाँ दुनू भाषा मिलल बतिअयलि ओतिअयलि